हय एकोणीस डिसेंबर हो आमचो गोंय मुक्तिदीस चवदा नोव्हेंबर हो भुरग्यांचो दीस ताका आमीं बालदीन म्हणून साजरो करतात मागीर पांच सप्टेंबर शिक्षकांचो दीस शिक्षक दीन पंदरा ऑगस्ट हो भारत स्वतंत्र दीस आनी सव्वीस जानेवारी हो प्रजासत्ताक दीस